असां वधीक त सीआरे जे मौसम में घुमण यात्रा करण पसंदि कंदा आहियूं छो त सीआरे में ॾियारीअ खां पोइ वेकेशन जो टाइम हूंदो आहे वेकेशन जो वक़्ति हूंदो आहे ॿारनि खे स्कूल में रजा हूंदी आहे तंहिं खां पोइ सीआरे जे अंदरि घुमणु फिरण में खाइणु पीअण में कंहिं ॻाल्हि जी रुकावट न ईंदी आहे सीआरे में घणियूं खाइण जूं शयूं बि ईंदियूं आहिनि ऐं जिते किथे वातावरणु शुद्ध हूंदो आहे त घुमण जो मज़ो ईंदो आहे ॿारनि खे रजा हुजण सां ॿार बि गॾु हली सघनि इनकरे सिआरे में वधीक घुमण पसंदि कंदा आयूं